हेलो हमर ग्राममे समस्या यए जेनाकि धियापुतासभ हमर ग्राममे बहुत रङ्गके समस्या यए जेनाकि धियापुतासभ इस्कुल जाइ छै इस्कुलमे पढ़ाइ मतलब नीक जेना नहि भए रहल छै सरकारी इस्कुलमे सरकारिए जेना होइ छै आ प्राइभेट इस्कुलमे होइ छै पढ़ाइ एहन नहि छै जे नहि होइ छै प्राइभेट इस्कुलमे सरकारीओमे होइ छै लेकिन धियापुतासभके टाइट नहि छनि जे धियापुतासभ इस्कुलमे रहथिन भाइग जाइ छै बच्चासभ टिफिनमे परा जाइ छै इएह हमर गामके समस्या यए जेना हमर गामके समस्या यए जे प्ले ग्राउंड बढ़िआँ जेना नहि छै जे अपन बच्चासभ ओहिमे जा कऽ खेलथिन रोड सड़कपर खेलाइ छथिन जब बच्चासभ खेलाइ छै जे अपन गाड़ी ताड़ी अबैत रहै छै धक्का धुक्कीमे बच्चासभ कटि जाइ छै खोंटि जाइ छै चोट लागि जाइ छै इएहसभ हमर गामके समस्या यए की कहब बूढ़ बुजुर्ग छी या घरमे परिवारमे बूढ़ बुजुर्गसभ छथिन जे हुनका के लेल पैसा नहि हेलो हँ कहलहुँ हमर हमर गाममे बुजुर्गसभ छथिन हुनका सभकेँ की कहै छै जे हॉस्पिटल एगो हॉस्पिटल छै सरकारी हॉस्पिटल लेकिन दू तीनगो हॉस्पिटल रहयके हॉस्पिटलमे सभ किछुके सुविधा रहबाक चाही जेनाकि हॉस्पिटलमे आक्सिजनके सुविधा नहि छै जेनाकि बेसी तबियत खराब भेल तऽ दरभंगा डी एम सी एच रो रेफर कए दै छथिन ई सभकिछुके सुविधा हमरसभके गाममे हेबाक चाही ने जे कि हमसभ की कहै छै धऽ कऽ मतलब लाभ उठाए सकियै से सभचीजके सुविधा नहि छै बच्चासभ बीमार पड़ल बच्चासभ जेनाकि बीमार हँ हँ तैँ ने कहै छी कहै छी जे कि कहीँ किछु हमरासभ हँ बुजुर्गसभकेँ भेटै छनि वृद्धा पेंशन बुजुर्गसभके वृद्धा पेंशन भेटै छनि सेसभ आबै छै किसानोमे पैसासभ जेनाकि आबै छै किसान कार्डवला आबै छै पैसासभ आबै छै जेनाकि बच्चा सभके तबियत खराब भऽ गेल तऽ हमरासभके प्राइभेट मतलब जाए पड़ैए प्राइभेट डॉक्टरके पास एतेक जे सरकारी सुविधा रहितै तऽ हमरासभके प्राइभेटमे नहि ने जाए पड़ितए जेनाकि हमसभ गरीब लोक छी कतयसँ पैसाके व्यवस्था करब हेँ बच्चाके तबियत खराब भऽ जाइए ठंड गरम सभमे हमरासभके जाय पड़ैए प्राइभेट एना जे सरकारीमे सुविधा रहितै तऽ हमरासभके नहि जाय पड़ितए सरकारीमे प्राइभेट नहि जाय पड़ितए एहि सभके अहाँसभ कनि उपचार करिऔ साधन करिऔ इएह कहब आओर की कहब ग्राम घरके हमर ग्रामके इएह बात विचारसभ छै